फंबाय

औ औ औ गोलावानो जागोन इथायाथ' दस हाजारसो नांगोनदांलै फंबाय ओमफ्राय माबायदि कुवालिटिनि इथा होनो नागिरदों नोंलाय माबायदि कुवालिटिनि इथा होनो नागिरदों एक नम्बर दुइ नम्बर एक नम्बर एक नम्बरखौनो लगायलै एसे मोजांबो जायो एसे दाथ' दामफोरा एसे थाइसे थाइनैसो खमायदों खोमालै फंबाय जि दामखोमा थरसेयाव दायो ओरैनोथ' नोङो एसे मोजांखौनो लुगोन नालाय धोनसिरिनिखौनो लाबोदो फंबाय धोनसिरिनिखौनो लाबोदो एसे जोंख्लाबलायनायखौ बे खाथि खालानिफोरा एसे हा मिक्स थायो नालाय धोनसिरिनिखौनो लानानै फैदो एसे मोजांखौनो बानायोबाथाय बानायखादो मोजाङैनो एसे माबाफोरखौ मोजां मोजां होनानै ओमफ्राय सिमेन्टफोर औ औ बै ब्लेक टाइगारफोरा एसे मोजां बिसोर दामि ओं बेफोरो दालमिया इसे दामिखौनो होखादो आं हाथ'लालै फंबाय फ्राय बोसोरब्रै बोसोरबासो थाथ'बावनोसै

ऐ बे बालाखौ नांगोबा कनटेक्ट खालामना होगोन आङो आंना बै माबा दङ औ औ जागोन दे बेसेबांसो नांगोन खै नामबारसो नांगोन नोंनो अ इथा इथाखौ नांग्रोसिगोन सुरु खालामबाय होनबा औ लाबाखैना बेफोरखौ जेबो औ औ जागोन दे आं सासे मोजां दखानि दङ बिजों कनटेक्ट खालामना होगोन नोंखौ गाबोनफोर थांसै होनबा दखानिजों रायज्लायहैनोसै एसे मोजाङै औ औ औ औ जागोन औ औ औ औ औ